حیدر آباد امروہہ ہاپڑ گجرولا میرٹھ سہارنپور مظر نگر کیانہ بلند شہر دادری کاندھلا لکھنؤ ملیح آباد رامپور مراد آباد بریلی نینیتال ہلدوانی کاشی پور بازپور